بہت سارے آرٹ ہوا کرتے تھے جو ہاتھ سے بنائے جاتے تھے اور بہت سارے لوگ اس کا یوز کرتے تھے ہاتھوں سے پینٹنگ وینٹنگ ڈرائنگ آرٹس اور وغیرہ وغیرہ چیزوں کا ہاتھ سے کہتے لیکن آج کل کے زمانے میں ٹیکنالوجی آنے کے بعد یہ آٹوں کا مسلوب ہاتھوں سے کیے جانے والا طریقہ اٹھے اٹھتے جا رہا ہے اور تھری ڈی میں اس کا یوز کیا جا رہا ہے اور یہ سب چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ سب چیزوں کو ہٹایا جا رہا اور یہ سب چیز لانے کے لانا لانے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی جا رہی ہے اور یہ چیز جو ہاتھوں سے کی جاتی تھی یہ اسلوبیں جو لوگوں کو سمجھنے میں بہت جلدی سمجھ پاتے تھے اور سمجھنے میں اچھا لگتا تھا اور سمجھ بھی جاتے تھے اور اب ٹیکنالوجی کے زمانے پہ لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں کتنے لوگ ہیں انجان ہیں سمجھ نہیں پاتے اور اسے سمجھنے میں بہت دقت ہوتی ہے اور اسے سمجھانے کے لیے بہت ٹائم لگ جاتا اور وہ کسی کے سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں تو بہت دقت ہوتا ہے تو پہلے زمانے میں ہاتھوں سے آرٹ کیا جاتا تھا تو وہ لوگ سمجھ جاتے تھے ڈرائنگ پینٹنگ ہاتھوں سے کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتے تھے لیکن آج کے زمانے ٹیکنالوجیوں میں ہیں جلدی ہو جاتی ہے تھری ڈی کے ذریعے اسی کارن اسے ہاتھ ہاتھ سے ایک طریقے والے چیزوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور ٹیکنالوجی جو آیا ہے جو کمپیوٹر کے ذریعے تھری ڈی سے بنایا جاتا ہے